हैलो प्रकाश भाई हा मां आदेश नगर मां प्रिया थावाणी दीपक जी वाइफ़ ॻल्हायांव थी पई असांखे टेक्सीअ वास्ते तव्हां सां बात करिणी आहे हा टेक्सी कराइणी त भावनगर साइड वेंदासीं सारंगपुर अने महाबलेश्वर हा हा ॿ टे सीटियूं आहिनि पर विचु विचु वरी असां छा ब्रेक खणंदासीं अधु अधु कलाक जो त ऐं बुजुर्ग माण्हू आहिनि इहे आरामु करे हलनि न चङी तरह इन करे नाश्तो पाणी वग़ैरह रखंदासीं पर माना कंहिं बि शहर में पहुचूं उते आरामु खपंदो आहे हा ॿुढा आहिनि न असांजा हा ममी पपा बुज़ुर्ग आहिनि इन करे हा हा हा त पोइ असां तव्हां सां हा त तव्हांजो पेट्रोल जो भाड़ो हिकु ॼणे जो घणो लॻंदव हज़ारु रुपया हिकु ॼणे जो हा हा त पोइ बरोबर आहे हा पोइ मां मुंहिंजे घोट खां पुछी करे तव्हांखे मां ॿुधाईंदसि हा बाक़ी ॿियो असांखे तव्हांजी सर्विस वणंदी त असां ॿियो तव्हांखे ऑडर ॾींदासीं हा हा ज़रूरु हा हा